औ खोनादों

ए दा जेनेबा मानि दमासिआव फिथा जानाया दा सोमदो माइरंखौ सोमदो आमफ्राय उवालाव देदो आमफ्राय सिबिं एवनानै सिबिंखौबो देनांगौ हायोब्ला मेथाइ गुर सिनि हाजें होब्ला गोथावसिन जायो आरो फिथाया आमफ्राय बिदिनो एन्थाबावबो सिबिं देना होनांगौ मेथाइ गुर हौनांगौ नालेंखर हनानै होनांगौ बिराद गोथाव जायो बिदिब्ला औ बिदिनो एन्थाबावबो

औ आंहा फिथा फिथाबो जायो एन्थाबबो जायो हाय फिसाफ्रा मोसेल' जाया बेखौबो बेखौबो बानायनांगौ होनो ए सौरायाथ' गोदोसो जि जायोमोन दाथ' बारा जालाबायला रोंला मावनोनो औ नारेंखल औ नालेंखर नालेंखर लारु एवनांगौ सिबं लारु नालेंखर लारु एवगोन आङो जानो फै औ होय आङो नालेंखरखौबो हदो सिनिजों थिगसे एवदो आमफ्राय दादो आरो सिथमदो सिबिं लारुआबो मेथाइ गुरखौ थिगसे एवदो लावलायलायनाय आमफ्राय सिबिङाव औ आमफ्राय सिबिंखौ होसनदो एरलाला बायदो माबार माबार माबार दादो आरो जि बरिया गोथाव जायो औ रोङो होजोबो आं दाब्लेनिफ्राय सोलोंनानै औ औ औ